दौड़ करन जंदे अस बडले अस जेलै में छोटा होंदा हा पंज छे साल दा नेईं दस बारां साल दां होंदा हा नेईं मेरे चाचू शाचू होर ओह् दौड करने गी जंदे हे जेहकी भर्ती औंदी ही आर्मी दी ओह् दौड़ करने गी जंदे हे अस बी उंदे कन्नै जंदेे हे चाऽ चाऽ च दौड़ने च जाना असें बी उं'दे कन्नै दौड़ना फिर तिन तिन किलोमिटर दौड़ना उंदे कन्नै ओह्दे बाद फिरी बल्लें बल्लें उमर बधदी गेई ओह्दे बाद फिर स्कूल जेलै नौमीं दसमीं पुज्जी गे टूरनेंमेंटा होइयां ओह्दे च बी शौक हा दौड़ना रन्निंग करनी ओह्दे बिच बी दोड़ना शुरु किता फिरी टूरनामेंटा बिच बी दोड़े टूरनामेंटां ओह्दे बिच रन्निंग कीती ओह्दे बाद फिर जेलै अठारां साल दा होई गेआ ओह्दे बाद फिर में आर्मी दी ट्रेनिंग दी त्यारी कीती ओह्दे बिच में बडल चार बजे उट्ठियै जाना रन्निंग करने गी पंज छे किलोमिटर दौडना फ्ही बैठकां डंड छड़ मारने और बड़लै चार बजे जाना पंज छै किलोमिटर दौड़ना ओहदे बाद बैठकां डंड शंड मारने फिर बापस आई जाना घर रुट्टी शट्टी खानी ओह्दे बाद शामी फिर अट्ठ बजे कन्नै रन्निंग करने गी जाना दबारा दबारे रन्निंग करने गी जाना शामी म्हल्ले ग्रां दे जागत जंदे उं'दे कन्नै दौड़ शाड़ लानी शामी डेल्ली रन्निंग करनी ओहदे बाद ओहदा बेनीफिट बी बड़ा होआ और कन्नै स्कूल बिच पढ़ांदे हे जेलै तां बी बड़ी रननिंग दौड़ लानी स्कूल जाना तां में जाना पैहलें उसलै चाऽ होंदा हा नमां नमां ओह्दे बाद में जाना जलदी जलदी में शाटकट टप्पना और कन्नै ओंदे एह् गल्ल बात ऐ स्कूल बिच पढ़दे तां बी रन्निंग करनी टूरनामेंट होनियां स्कूल ओहदे बिच बी रन्निंग करनी और फिरी ओह्दे आर्मी बिच बी ट्रेनिंग करन लगे तां बी फिर रन्निंग करनी सोलां सौ मीटर पैहलें दौड़दे पंज छे किलोमिटर दौड़ना ओह्दे बाद बल्लें बल्लें घट्ट प्हिरी इक बारी किट्ठा टाइम लाना किने कबर करी सका अस पंजे मिन्टे च जां साड़े पंजे मिन्टे च किने किलोमिटर शोला सो किलोमिटर होंदी ऐ जां नेई होंदी ओह् करनी ओह्दे शा बाद आई गया हून जेह्की दौं टाइम दौड़ लानी बड़ले चार बजे जाना साढे पंज छै बजे तक साढ़े पंज छे बजे बापस औना शामी फिर जाना दौड़ लानी अट्ठ बजे जाना

फिर सुबह बी करनी ओह्दे बाद च बड़ले बी करनी शामी बी स्कूल जंदे हे तां बी हून में इद्धर आई गेदा हा कम्म करने गी होटलें बी कम्म करने इद्धर बी बड़लै पंज बजे जन्नां दौड़ं लाने गी पंज बजे जाना तां बी दौड़ दाड़ लानी दो तिन किलोमिटर अजें बी दौड़ लानी सेह्द आस्तै बी ठीक अपने पूरा बेनीफिट बंदा फिट रौहंदा पूरा ओह्दे बाद बड़ले सुबह जाना शामी नेईं जंदा फिह दूए दिन बापस सुबह जाना रन्निंग करने गी बडलै गे फिर अपने कन्नै सेह्त आस्तै ठीक ऐ बिमार नेई होंदा ऐ सेह्त बी ठीक होनी चाहिदी इस दे बाद च हून ते में होटल च आई गेदा इत्थै बी बड़लै जन्नां दौड़ लान गे अपने